ہلو سویگی کسٹمر کیئر سے بات کر رہے ہیں کیا سر بارہ بجے میں نے لنچ کا آڈر کیا تھا آپ کو جی جی جی آپ کو جس میں میں نے چکن بریانی مٹن قورمہ اور چار آئس کریم اور دو لیٹر کولڈ ڈرنک کی تھی اور ساتھ میں پیتزا اور دو برگر ہاں ہاں نظر جی جی جی سر میرا آڈر مجھے تو مل گیا لیکن سر اُس میں پیتزا اور برگر میری بات سُنیے پیتزا اور برگر تو ہے ہی نہیں مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ نے کسی اور کا آڈر مجھے تو نہیں بھیج دیا یا پھر ایسا ہُوا ہو کہ آپ کا ڈلیوری بوائے ہی اِس میں سے کچھ پیتزا اور برگر وغیرہ نکال کر رکھ لیا ہو بھائی میرے پاس مجھے پورا آڈر نہیں ملا ہے میں کچھ چیزیں غائب ہیں میں آپ اپنے ڈلیوری بوائے سے رابطہ کریے اور مجھے پوری ڈلیوری کروائیے شُکریہ